हमारे क्षेत्र में इस चीज की बड़ी बिडम्बना है इस तरह की जो सुविधाएँ हैं वो नहीं के बराबर है बच्चों की अस्पताल ही नहीं है हमारे गाँव में हम लोग जब बच्चे थे अब हम लोग जब बच्चे थे तो अस्पताल था डॉक्टर भी थे लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो हॉस्पिटल खत्म हो गया अभी फिर नए तरीके से हॉस्पिटल बन रहा है जो अभी नॉर्मल में इलाज वगैरह आदमी की नार्मल इलाजें होती है लेकिन ये जो मातृत देखभाल और जो डिलीवरी सिस्टम होता है वो सब चीज़ों का यहाँ पे अभी तक कोई उतना अच्छा नहीं है उतना अच्छा है क्या जो नहीं नहीं है के बराबर है फिलहाल देखा जाए तो इस मामले में कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल अस्पताल डिलीवरी से रिलेटेड वो हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है यदि ऐसा कुछ होता है तो हमें नियर जो शहर है उसकी तरफ हम लोग को जाना पड़ता है जैसे दरभंगा हो गया मुजफ्फरपुर हो गया सीतामढ़ी हो गया जिसका जहाँ पे संबंधी हो या जहाँ पे जिसका बंदे हो वहाँ पे ये सब कामें होती है रही हमारे गाँव की बात हमारे क्षेत्र के तो अस्पताल सबका जो सिस्टम है बहुत ही दयनीय है और निंदनीय भी है इसलिए निंदनीय है इसलिए है कि हमारा को बहुत बड़ा है हमारा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है चार पंचायत है बाईस टोले आबादी ऑलमोस्ट चालीस हज़ार के करीब है और जो सिस्टम में है वो अच्छा नहीं कह सकते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते हैं इसके लिए हमें खेद भी है लेकिन देखिये आगे प्रोग्रेस क्या होता है ये तो फ्यूचर की बात है लेकिन तात्कालिक जो संबंध है वो कुछ भी इस क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं है